अ'ऊं बडलै ते स'ञां दौनें टाइम दौड़दां बडलै दौड़ना ठीक लगदा ऐ की जे उस मौकै चिड़ियें दी अबाज औंदी चैं चैं बगैरा बगैरा ठंडा ठंडा मौसम होंदा होर बी बड़ियां सारियां चीजां होंदियां बडलै दौड़ना साढ़े शरीर आस्तै बी ठीक रौंह्दा कोई कम्म से कम्म अद्धा घैंटा दौड़नां अंऊ दौड़ने कन्नै साढ़ा शरीर ठीक रौंह्दा अंग जेह्ड़े होंदे ओह् दरुस्त रौंह्दे ते साढ़े अपने शरीर च ताकत रौंह्दी तंदरुस्त फील करदे अस ते इ'यै जेहियां चीजां न अ'ऊं जैदातर इ'यै सोचनां बडलै दौड़ना ठीक रौंह्दा अपनी सेह्त आस्तै अपने शरीर आस्तै अपनी हड्डियें आस्तै भई असें कोई बमारियां निं लग्गन बडलै जेह्ड़ी ठंडी ठंडी हवा चलदी ओह् ठीक रौंह्दी